हलो हा हा तव्हां केरु

हा हा हा ठही मिलंदव

हा उहो त पहिरीं पोएं जी ॻाल्हि आहे पहिरियूं त जमीन ॾिसबी घणा फुट आहे घणा स्क्वायर फुट आहे त हिन हिसाब सां छा छा ठहंदो त असां साम्हूअ अची उहो सभु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजी जॻहि किथे अथव किथे रहंदा आहियो किथे रहंदा आहियो सांई हा त तंहिं महिल तव्हां ॿिए ॾींहुं फोन कॼो ॿिए ॾींहुं फोन कॼो त मां तव्हांखे टाइम ॿुधाईंदमि त पोइ त जॻहि ॾिसी माप वाप वठिॿी न पोइ तव्हांखे साम्हू ॿुधाइबो त भाई छा छा ठहंदो हिकु रुम था चओ ॿ रुम आहे हॉल खपे ऐं ॿाग बि खपे हा त हीअं जॻहि ॾिसण खां पोइ ई सभु डिसाइड माना थींदो तव्हांखे पोइ ॿुधाए सघिबो छा छा ठहंदो हिन ते

हा उहो सभु त थी वेंदो न पर पहिरियों जॻहि त ॾिसूं घणा स्क्वायर फुट आहे हुन हुन जी चिंता न कयो हुआ चिंता न कयो तव्हां सभु शइ न सुठी क्वालिटीअ जी हूंदी आहे हा हा सभु शइ तव्हांखे सुठी ठही मिलंदी हुन ॻाल्हि जी फ़िकर न कयो तव्हां असां मैटेरियल ॿि सुठो यूस कंदा आहियूं अहिड़ी काई ॻाल्हि काने सीमेंट हिक ई ॻाल्हि सुठी क्वालिटी जी हूंदी आहे तव्हांखे पहिरियों वारो ॿि हिक जेको मुंहिंजो प्रोजेक्ट चालू आहे त मां उहो पहिरीं तव्हांखे ॾेखारींदासीं उहे ॿि तव्हां ॾिसिजो त तव्हांखे तसली थींदी पोइ ई ॾिजो ठाराहिण लाइ हा न न उहो विश्वासु रखो हर कंहिं ॻाल्हि तव्हांखे हर काई शइ सुठी मिलंदी हुन जी टेंशन न कयो हा त हलो हा त तव्हां कंहिं ॾींहुं फ्री हुजो त पोइ मूंखे फोन कयो त असांखे प्लॉट ॾेखारियो उहो अॼु त असां असां फ्री न आहियूं अॼु असां ॿिए हंधु चालू आहे कमु हा मां तव्हांखे फोन करे ॿुधायूं था तव्हांखे तव्हीं कॾहिं अची था सघूं हिक ॿिए ॾींहं में टाइम रखूं था पोइ जॻहि ॾिसूं था ठीकु आहे बाक़ी हा कंहिं ॻाल्हि जी चिंता न कयो तव्हां वाजिबी अघ में सभ तव्हां खां वाजिबी अघु ठही मिलंदो हा ओके ओके ठीकु आहे हा मिलूं था वरी हा जय झूलेलाल